हैलो

जी ॿुधायो जी जी कुकर घणे लीटर वारो हा मिली वेंदो डिनर सैट बि मिली वेंदो अञा पंद्रहं सौ खां वठी करे प पंजटीह सौ ताईं आहिनि हा मिली वेंदव न न न न तव्हांखे सुठी शइ मिलंदी मुंहिंजे कस्टमर कोई बि अहिड़ो शिकायत खणी करे कोई न आहियो आहे असां वटि स्टील जा बासण कंपनी जी क्रॉकरी थाली कटोरा थाल चमच सर्विस स्पून ऐं नंढी थालियूं कप प्लास्टिक जा कप मिल्टन जो सैट केतली जग पूजा जो सामान पूजा जी थाली सभु मिली वेंदव जे हा घंटी बि मिली वेंदौ जहिड़े साइज़ जी तव्हांखे खपंदी ओहिड़े साइज़ जी मिली वेंदो हटली हटली ॾियारी जे सीजन ते मिली वेंदो हाणे ॾिसिणी पवंदी

स्टील जो बासणनि जो छीको अथव बासणनि जो छीको नंढो वॾो आहे कुकर आहे स्टील जो बि डिनर सैट आहे प्लास्टिक जो बि डिनर सैट आहे न्याणी जी शादी में जेको ॾिबो आहे जग आहिनि लैमन टी लैमन जूस वारो सैट तओ ऐं जी थी वेंदी घर में डिलेव जी जी थी वेंदौ डिलेवरी पहिरियों तव्हां अची करे सामान ॾिसी वठिजो पोइ डिलेवरी थी वेंदी न न डिलेवरी चार्ज कुझ न लॻंदो बसि तव्हांखे सामान अची करे ॾिसिणो आहे जेको तव्हांखे पसंदि ईंदो उहो तव्हांजे घर ताईं पहुचाए छॾबो जी मुंहिंजी अमीनाबाद में असांजी अरोड़ा क्रॉकरी स्टोर मुंहिंजी राति जो ॾह ताईं दुकानु खुलियल हूंदी आ सुबुहु ॾह लॻे दुकान खुलंदी आहे राति जो ॾह ताईं दुकानु खुलियलु रहंदी आहे हिकड़ी आलमबाग में बी दुकान अथव

जी जी उहो ॿिए नाले सां आहे जेको सामान तव्हांखे खपे तव्हां दुकान ते अची करे पसंदि करे वञॉ पसंदि करे वञो पोइ तव्हां तवांखे होम डिलेवरी पहुचाए छॾबी हुनी जो कोई चार्ज न लॻंदो जी सैलो में डिनर सैट वठंदो मिल्टन में सैलो में ठीकु जी जी

वॾियूं नंढियूं नंढियूं मिली वेंदौ जी जी ॿारहं चम्चा जी जी ठीकु आहे हुननि जो दॿो ईंदो आहे चोवीह जो ॿिनि दर्जन जो

खुर्पी हा मिली वेंदो जी जी उहो बि मिली वेंदो

ॿियो तव्हां दुकान ते अची करे जेको तव्हांखे खपंदो तव्हां अची ॾिसी वञिजो जेको तव्हांखे सम्झ में अचे बाक़ी जेको तव्हां सामान लिखवायो आहे उहो सभु मौजूद आहे दुकान में न मां दुकान ते मिलंदो अउं दुकान ते ई हूंदी आहियां

हा उहो बि मिली वेंदौ

जी जी

जी उहो तव्हां एड्रस जेको ॿुधाईंदौ पंहिंजो फोन नम्बर लिखवाईंदौ उओ सब तांजो पेहले मां नोट करे वठंदम पोइ मुंहिंजो डिलेवरी बॉए तव्हांखे पोहचाए छ